जेह्के बी ट्रडीशनल डांस फाॅर्म होंदियां ओह् मतलब कुसै कुसै बी जगह गी लेइयै होई गेआ ओह् जेह्की बी उं'दी अपनी परंपरागत नाच गाना होंदा जिस जगह दा बी ओह् उस जगह दा रिलीजियस बिलीफ दस्सदा जां ओह् उस जगह दा मतलब की डांस फाॅर्म दे थ्रू कुसै बी नाच गाने दे थ्रू केह् होंदा की एह् कोई बी कम्युनिटी होई कोई बी होई ओह् अपना जेह्का बंदा धार्मक उं'दी मान्यता होंदी ऐ जेह्की उं'दी परंपरागत सोच होंदी अपनी लेइयै जेह्की उं'दी इतिहास रेहा दा होंदा ओह् उसदे थ्रू कन्नै ओह् एक्सप्रेस करदे